پانچ اکتوبر دو ہزار دست دو ستمبر دو ہزار چھ بارہ دسمبر دو ہزار انیس نو جون دو ہزار سولہ چھبیس فروری دو ہزار اٹھارہ